हा पंहिंजो न्यूज़ मीडिया पहिरीं अॻे पहिरीं त असांखे पंहिंजो ॿाहिरि जूं ख़बरूं अख़बारुनि जे ज़रिए असांखे ख़बर पवंदी आहे अख़बार खोलियूं त ख़बर पिए छा थियो आहे छा न वरी धीरे धीरे धीरे धीरे करे इअं आयो रेडियो ते रेडियो ते हुते ॿुधण लॻियासीं इते ई थो थिए हिते झॻिड़ा थिया आहिनि इते ई थियो आहे त हाणे धीरे धीरे हिनजी जे का आहे टीवीअ ते वरी पोइ अची वियो टीवीअ ते आयासीं टी वी बि असांखे ॿुधायां हाणे अॼुकल्ह त इंटरनेट अहिड़ो निकिरी पियो आहे जो साधन सभिनी खे मोबाइल ते ई ख़बर थी पेईजी वञे मोबाइल ते अॼु ई थियो आहे अॼु हू थियो आहे असुलु भई मिंट में इअं थी ख़बर फहिलजी थी वञे किथे लूटमार थी आहे किथे झॻिड़ा थिया आहिनि किथे बाहि लॻी आहे किथे छा थियो आहे किथे एक्सीडेंट थियो आहे अगरि थियो कोने ऐं ॿीं मिंटे में ख़बर पेई कोने का इअं पंहिंजो फहिलिजी थी वञे जो ख़बर ई नथी पिए तमामु भई हींअर त वॾी तरक़ी थी वेई आहे हिन में इंटरनेट खां पोइ हेॾी सहूलियत थी वेई आहे ऐं हिकु ॿिएं खे कंहिंखे ॿुधाइण जी ही ज़रूरत नथी पिए असुलु वॉट्सअप में मैसेज इअं था फ़ॉर्वड थी वञनि जो ख़्याल ई नथो अचे असुलु अॼु ॿाहिरि शहर में हींअर किथे बाहि लॻी आहे ऐं असांखे ॿीं मिंटे में ख़बर पेईजी वेंदी आहे फ़ोटा अची वञनि माना हेॾी हींअर तरक़ी थी वेई आहे सो हींअर घणी हिन तरक़ी आहे